बिजली मां सुख बि आहिनि दुख बि आहिनि घणेई शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके रुगो बिजलीअ सां ई हलंदियूं आहिनि जीअं त टीवी मिक्सी फ़ोन हर का शइ सम्झो अॼुकल्ह जे वक़्तु में बिजली सां ई हली रही आहे सुख त ॾाढा आहिनि की कमु तकिड़ा था थियनि हुअ असां सिंधी पहिरीं कंहिं शइ खे घोटण लाइ यूस कंदा हुआसीं डंडे जो उनजो हाणे असां मिक्सीअ में करे था सघूं त इन करे चइजे की बिजली आहे त असांखे सुख आहे पर इन सां गॾो गॾु खतरो बि आहे जेकर असां थोरी लापरवाही कयूं था त असांखे उन जो खामियाजो भुगतणो थो पए इन लाइ असांखे खपे त असांखे हर कंहिं शइ सां सुख वठण सां गॾो गॾु असां उनजी संभालु बि कंदा हलूं वक़्तु सर जीअं असां जेका शइ यूस था कयूं मिक्सी यूस था कयूं त उनखे चङी तरह असां सफ़ाईअ सां बंदि बि कयूं वक़्तु सर स्विच ऑफ कयूं कमु करे त असां उनखे कंहिं खतरे सां बचाए सघूं था ॿिए पासे जेकर असां मोबाइल चार्जिंग जे ते रखूं था त उनजो इहो आहे चार्ज करे स्विच बंदि करे असां कढी करे पोइ ॻाल्हाइयूं इहो न की हुनजे में बिजली जो कनैक्शन अचे पियो थो ऐं उहो ई कनि खे लॻाइ करे ॻाल्हाइयूं था त इयो बि हिकु खतरो आहे ईअं ई असांजे लाइ जीअं चइजे माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन अॼुकल्ह जे वक़्तु में सभु शयूं बिजली सां ई हलनि थियूं उनखे बचाइण लाइ असांखे इहो खपे की असां सुख बि वठूं ऐं गॾो गॾु असां इन्हनि खे संभाले करे हलाइयूं ऐं सहण सां कमु कयूं त असां इन्हनि खतरनि खां बची सघंदासीं